جہاں تک فوٹوگرافی کے کسی بھی مقابلے میں حصہ لینے کی بات ہے تو یہ پڑا ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے ابھی تک کسی بھی علاقائی ریاستی قومی یا بین الاقومی سطح پر منعد ہونے والی فوٹوگرافی کے کسی بھی مقابلے میں حصہ نہیں لیا ہے اور مجھے اس بات کا انتہائی انتہائی درجے کا شوق ہے کہ میں کسی فوٹوگرافی کے مقابلے میں حصہ لوں کیونکہ فوٹوگرافی کے تئیں میرے دل میں ایک نرم گوشہ ہے اور فوٹوگرافی میرا ایک دلچسپ مشغلہ ہے کیونکہ فوٹوگرافی میں آپ سامنے کسی چیز کی بالکل عکاسی کر دیتے ہیں اس کی بالکل ہو بہو نقل ایک فنی اعتبار سے پیش کرتے ہیں اور یہ جو پورا پروسیس ہوتا ہے کسی چیز کو نقل کر کے اس میں فنی اعتبار سے اور تمام جمالیاتی عناصر کو شامل کر کے ایک عمدہ چیز پیش کرنا یہ چیز بڑا ہی دلچسپ مجھے یہ کام لگتا ہے اور اسی وجہ سے فوٹوگررافی کا میں ایک مدح بھی ہوں شوقین بھی ہوں لہٰذا اب میں کوشش کروں گا کہ کسی بھی سطح پر کوئی بھی مقابلہ فوٹوگرافی کے متعلق اگر ہو تو میں اس میں حصہ لوں